नमस्कार अच्छा अच्छा तो ले लीजिए कौन सी लेना है अच्छा अच्छा तो डिस्काउंट भी होगा मेरे पास मेरे पास अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं और एरेजर भी है आ कटर भी है पेंसिल भी है कभी लेना हो तो ले लीजिए अच्छा हमारे पास हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हैं तो डिस्काउंट नहीं होगा हेलो डिस्काउंट नहीं होगा किस क्लास की लेंगी साढ़े तीन साढ़े तीन सौ की हाँ मिल जाएगी नहीं पैसे सब के पड़ेंगे क्योंकि वह अच्छी चीज़ है ना अच्छी क्वालिटी के हैं नहीं नहीं ठीक है ले लो आकर और क्या और क्या लेना है